आं हॅलो आं हांव आहां बोरें तूं केशें आहा आगो हांवें आयकलां तो रातीको बी भोवता बीन मुगो

हय

हय तर थोडी थोडी प्लेसीस बी बोर न्हू न्हू गो रातीको भोंवपाकू ताका लागोन

हय

हय ना हांवें बी एक स्टोरी आयकलो गो की एशे को थोड्यो थोड्यो प्लेसीस बोर न्हू म्हण मागीर म्हुगे एकटो फ्रेंड ते सायडीसान कामा सोन एशे को राती बी येता आनी घारा तेदो तेणें सांगलो म्हाका की एक एक पाटी एशे कोन तींग सांगवाळे त्या रोस्त्याचे मुगो एक राखोणदार आसता म्हूण किद्या तो एक दीस कामां साय तसो सांग झेमेचे आहलो गो न्हिदांतू पूण किदें जालें तेका न्हीद येताली पूण तो बोरे भाशेक घारा पावलो म्हळ्यार एश कोन तेंगेक राकोणदार आहा म्हूण हें कोत्ताय गो कोन्सिडर कोत्ताय मागीर थिंगसोन ताका मागीर घार पावपा एशेकोन्न तेंणे सुसेकाद घारा पावयलें म्हुळ्यार एशें कोन्न कांय एक्सिडंट बी जावपा दिलना ना म्हूण कांय जावपा दिल ना एशें कोन्न सोमतो घारा पावयलें अशें बरें भाशेन तेशें को थोडो थोडो तो प्लेसी आसताय गो ते बरें आसताय पूण तांकां कोणें वायट म्होणलें जाल्या मागीर ते हार्म कोत्ताय सो कितें जावपा शकता तेंका वायट म्हुणोप आसना न्ही आनी थोडो कितें नाका जालो म्हुणटाय आनी वयताय त्या रोस्त्याचे

हय हय आयक नाय हय आं एक सांग सोगले पाटी ते हें केल्यार जायना न्ही केन्ना केन्ना टायम सारको आसना तूं प्रोटेक्ट कोत्ता तितलो टायम पूण तुयें कितें मुणले जाला मागीर तें जावपाना न्ही तूं तो कंडिशनाचे कितको आसता ते कडपाना तो एक एक पाट कितको आसा तो पिलो आसल्या आनी कित को आसल्या कितको कोडटो मागीर ताका हय आनी कितें म्हणलें जाल्यार मागी किदें जातोलें जालें मागी थिंगां होय

आं ताका सांगपाचें ओके आं ताका सांग सारकें तेश कोन सगळें पाटी हें आसना न्ही ताका लागोन आं ओके चोल